दिक्खो जेह्का साढ़ा इंडियन कल्चर हा मतलब जियां इक साढ़ा पैह्नावा होई गेआ साढ़ी सोच होई गेई जेह्की साढ़ी सोसाइटी होई गेई ओह् जेह्का इंडियन हा तां ओह् सब किश अज्जकल बदली गेदा ते वेस्टर्न कल्चर अपनाऽ दे लोक वेस्टर्न सोच लोकें दी बाह्रली मतलब बाह्रे देसै दी जनेही सोच ओह् नेह् कपड़े सब किश इ'यां बदली चुके दा

लोक गै दिक्खी लैओ पैह्लें पैह्लें पैह्ले बड सूट पांदे हे पूरा शरीर ढके दा होंदा हा ते हून दिक्खी लैओ अज्जे दे जमाने दे कपड़े अते दिक्खी लैओ फ्ही अपने स्हाबे कन्नै पैह्लें लोक साड़ियां पांदे हे अदे सूट पांदे हे अज्जकल ओह् अद्धी अद्धियें कप बाएं कपड़े लांदे ते अद्धे अद्धे ते लत्तां इ'यां रौंह्दियां अते होर